नोंगौ आं थारैनो लुदु गेलेमुनि आखुथायाव रां खाथायफेरबाय मानोना आङो बेयाव रां खाथायनानै बैस फोरनि रांखौ आं जेब्ला देरहायो अब्ला आङो मोनजोबो आङो बेखौनो साननानै बे लुदुखौ गेलेयोदि आङो बे लुदुखौ गेलेनानै देरहायोब्ला आङो आंनि नांगौफोरखौ एबा आंनि गोनांथि जानायफोरखौ बियावनि देरहायनाय रांफोरजों आङो बायनो हागोन आरो सुफुंनो हागोन होननानै आङो बे लुदुनि गेजेरजों आङो रांखौ खाथायफेरबाय आरो बेयाव साब्रै मानसिफोर गेलेनाय जायो आरो बियाव गेलेगिरिफ्रा गावबागावनि फसायनाय खालारफोरखौ नायनानै खथाफोरखौ बासिनाय जायो आरो बे लुदुनि गेले लुदु गेलेमुनि गेजेराव मोनब्रै खथा थायो आरो बेयाव साब्रै गेलेगिरिफोर थायो आरो बे खथानि गासिबो मोनफा मोनफा गुथिया गावबा गाव खथानि खालार थायो आरो बे खथायाव थानाय गासैबो गुथिफ्रा

जोङो मोनसे गुथिखौ जोङो सालिनानै बियाव बेसेबां सय नाम सय ओंखारोब्ला जोङो गाव गावनि गुथिखौ खथानिफ्राय ओंखारो आरो जोङो सालिनानै बेसेबां अनजिमा ओंखारो बिनिफ्राय जोङो खारो आरो बेयाव गोबां गावजों गाव जालायनाय दङ आरो जानानै थैयोब्ला गाव गावनि खथायाव थांफिननो गोनां जायो आरो खारै खारै गावबा गावनि खथासिम मोनहैयोब्ला बेयाव जायनि गुथिया गावनि खथायाव हाबग्रोयो बियो देरहासार जानो हायो आरो बबेबा बबेबा गेमफ्राव बबेफ्राव सोरनिबा गरसे गुथिया हाबग्रोयोब्ला बियो देरहायो आरो बबेबा बबेबायाव गासैबो गुथिया एबा मोन मोनसे गेलेग्रानि गुथिया मोनब्रैबो हाबजोबनो हाजोबोब्लासो बियो देरहासार जानो हायो बबेयावबा गरसे सोखांनो हाब्लानो बियो देरहासार जानो हायो बेयाव जाया देरहासार जानो हायो बेयाव गासै थाबनाय बै साथाम गेलेमुफोरनि थाबनाय फायसाफोरखौ बियो मोनजोबो आरो मोनजोबनायनि उनाव बियो रंजानानै गावनि मोननायफोरखौ लानानै बियो गावनि नांगौफोरखौ बिजोंनो सुफुङो आरो मोननो हायो